हाँ मुझे ऐसे कईं मुसीबतों का समस्याओं का सामना करना पड़ता है कई बार मैं मेरे जो पसंदीदा पौधे हैं जिनको मैं बड़ी मतलब इच्छा से बड़ी खुशी के साथ उनको लगाती हूँ लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि उनमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं थोड़ी सी पौधों की ग्रोथ होने के बाद पौधे अपने आप सूख जाते हैं और कुछ ऐसा कुछ पौधे लगाते ही जल जाते हैं और कीड़े भी लग जाते हैं तो मुझे इन सभी चीज़ों का बहुत सामना करना पड़ता कभी कभी और मुझे बहुत दुःख भी होता है इसके लिए मैं नीम के पानी का उब खारा नीम उबाल के उसका फ़व्वारे से पौधों के ऊपर छिड़काव करती हूँ ताकि उसके ऊपर जो कीट है कीटाणुं हैं वो सारे ना लगें और पौधा स्वस्थ रहे और घरेलू खाद का हो सके जितना ज़्यादा मैं उपयोग करती हूँ पानी का भी ध्यान रखती हूँ एक लिमिट का पानी दें उनको और इसके साथ ही मैं ज़्यादा धूप का भी ध्यान रखती हूँ कि पौधों को जितनी चाहिए उतनी धूप मिले ज़्यादा भी नहीं मिले इससे पौधे जलने की भी संभावना रहती है